हम बात करें पेय पदार्थ के बारे में तो हमारे घर में ऐसे कई सारे विभिन्न पेय पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे जूस दही लस्सी शरबत एवं सत्तू का भी घोल हमारे यहाँ बनाया जाता है हमारे घर में इन सभी पेय पदार्थों को बनाया जाता है और इसे सभी लोग पीना काफी अच्छा पसंद करते हैं इनमें से मैं किसी एक ऐसा पदार्थ के बारे में बताना चाहूँ जैसे की हम सत्तू की बात करें तो यह गर्मियों के मौसम में पीना काफी अच्छा होता है जिससे हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है एवं हमें लू से हमेशा ही बचाव होता है अगर से हम सत्तू का घोल को एक बार सुबह पी लेते हैं तो हमें शाम तक फिर दोबारा भूख नहीं लगता है गर्मियों के मौसम में ही हमारे घर में अधिक से अधिक पेय पदार्थ बनाए जाते हैं